लेखनके हमरा कोनो पहलू नहि आबैत रहै लेकिन आब हम धीरे धीरे पहलू सीखि रहल छी पहिने हमरा संस्कृतमे नहि लिखैलए आबैत रहै नहि बाजैलए नहि पढ़ैलए एहि दुआरे हम संस्कृत कॉलेज उग्रतारा भारती मण्डन संस्कृत महाविद्यालय महिषीमे नाम लिखेलहुँ अहिना सातसँ बारह कॉलेज अएलहुँ एहिमे सर सबके लग गेलहुँ तऽ सरसब लग बैसलहुँ तऽ सरसब सिखौलक एना लिखल जाइ छै एना पढ़ल जाइ छै तऽ हम लिखलहुँ पढ़लहुँ धीरे धीरे सीखि रहल छी पर डे हम एक एक सिटिङ्ग हम लिखै छी पहलू आओर सरसबसँ चेक कराबै छी सही छै कि नहि तऽ तहन सरसब बतबै छै तऽ गलती ओ सही कऽ लै छी फेर तैओ हमरा नीकसँ नहि आबैए लिखैलए लेकिन एखन हम सीखि रहल छी